योग योग पाण खे रोज़ु करणु घुरिजे हुन सां पंहिंजो सरीरु चुस्त ऐं तंदुरुस्त रहंदो आहे हुन उहो करण सां पंहिंजो सरीरु लचिलो थींदो आहे मां रोज़ु योग कंदी आहियां उहो पंजेतालीह मिंट रोज़ु कंदी आहियां जॾहिं मुंहिंजो पेटु ख़ाली हूंदो आहे तॾहिं मां उहो योग कंदी आहियां ऐं उहो योग पाण खे हमेशह ई शांति ऐं साए गाहु वारे वातावरण में करण घुरिजे छो त हुते ऑक्सीजन वधीक मात्रा में हूंदी आहे ऐं पाण खे ऑक्सीजन सरीर में सही मात्रा हुअण सां पंहिंजो सरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे हिनजी शुरूआत पाणि वॉमअप सां कयूं पंज मिंट योगासन कयूं ऐं असांखे पोइ ॾह मिंट प्राणायाम करण घुरिजे योग हमेशह ख़ाली पेटु करण घुरिजे ऐं हुनजो सही समय आहे त सुबुह जो चई खां छह जे विच में पाण खे योगा करण घुरिजे छो त उहो समय शांति वातावरणु हूंदो आहे ऐं पाण खे रोज़ु योगा करण घुरिजे पहिरें शुरूआत में माण्हू भाई फ़ोन में वीडियो ॾिसी करे या किताबनि में पढ़ी करे योगा कंदा आहिनि पर उहो सही तरीक़ो कोने पर अगरि कंहिं योगा जे मास्तर जे नज़र में कंदासीं त पाण खे ॾाढो नफ़ो या फ़ाइदो पवंदो मां पंहिंजे घर में हिकु बाग़ में रोज़ु योगा कंदी आहियां मुंहिंजे घर में हिकु साओ गाहु वारो बाग़ु आहे योगा पाण खे रोज़ु करण घुरिजे ऐं घटि में घटि पंजेतालीह मिंट योगा करण घुरिजे